सो तो जो शिक्षित लोग होते हैं उनकी जो शिक्षा होती है जब वे पूरी उसको ग्रहण कर लेते हैं तो उसके बाद में उन लोगों को अलग अलग तरह के की नौकरी और जो भी जॉब्स होती हैं वे सारी सरकार प्रदान करती है जिनसे वह आगे धन राशि कमा सकें और अच्छी तरीकक़े से कुछ भी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं और अगर उनके पास अच्छी तरीक़े की शिक्षा होगी तो वे हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं आज कल सरकार जो होती है बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाते हैं जो शिक्षित लोग होते हैं वह देकर उनकी जॉब्स लग जाती है रही बात अशिक्षित लोग की तो अगर वे शिक्षा ग्रहण नहीं करते हैं तो उनको आगे जाकर बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है बहुत ज़्यादा पैसों की दिक़्क़त आती है अगर हर एक घर में हर एक इंसान के पास नौकरी ना हो तो वह लोग कुछ नहीं कर सकते हैं और वह लोग ज़्यादा दिन तक जी भी नहीं सकते हैं क्योंकि अगर घर में संपत्ति नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा ना अन्न का दाना होगा ना कुछ होगा इसलिए हमें शिक्षित होना बहुत ही ज़्यादा महत्व है अपने जीवन में